दिक्खो जी अस पैह्लें ना बड़े गरीब होंदे हे साढ़े बेचारे डैडी नी इ'यां गै डंगर बच्छे गै अपने इ'यां रक्खे दे हे दो तिन्न ते मम्मी मेरी बेचारे अस चार भैना ते इक साढ़ा निक्कू हारा भ्राऽ अस पढ़दे हे ते मम्मी साढ़ी सूट सींदी ही ते फिर सूट सी सी ते उ'नें बेचारे घर आह्ला बी खर्चा चलाया ते फिर ओह्दे बाद च अस पढ़े बी ऐ बारां कीती में ते बाकी आह्लें पढ़े अजें पढ़ा दियां कोई उ'नेंगी इंटरस्ट हैनी ऐ कुसा दा बी उ'नेंगी सिर्फ पढ़ने दा इंटरस्ट ऐ ते में आस्ता आस्ता बड्डी होई ते में आस्ता आस्त बड्डी होई ते में कीता महां चल मम्मी होर कपड़े सिया दे ते अम्मी सी दिक्खनी आं किश इ'यै किश करी लैन्नी आं होर केह् करना असें में आखेआ पैसे बी आंदे मम्मी बी थ्होंदे पैसे उल्लै ते ओह्दे कन्नै गजारा चला दा महां चल मम्मी दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मदद में बी करी ओड़नी आं ते फिर आस्तै ते में इ'यां निक्के निक्के पीस पेदे होंदे हे कपड़े दे कपड़े बचे दे होंदे हे जेह्ड़े टोटे ओह् मि केह् करना ओह् लेइयै ते सूई धागे कन्नै सीना मशीन ते मम्मी चलान नेईं हियां दिंदियां अ'ऊं निक्की होंदी ही ते सूई धाग ने लेई लेई ते में ओह् सीने कदें में कूर्तू बनाने कदें में पजामू बनाने कदें में किश बनाने ते ओह् बनाई बनाई ते में मम्मी गी दस्सने महां मम्मी दिक्खो हां में केह् बनाया एह् शैल बनेआ मम्मी ने आखेआ हां शैल बनेआ अजें तूं पढ़ी लै तूं इ'यै लेह् नेईं ध्यान देआं अजें तूं पढ़ी लै ते फ्ही तेरी बड़ी उम्र ऐ फ्ही सिक्खी लैएयांं फ्ही में आखेआ महां अच्छा सिक्खी लैगी तां फिर मी आस्त आस्ता में बड्डी होंदी रेही पढ़दी रेही ते में मम्मी गी आखेआ मिगी हून थोह्ड़ा थोह्ड़ा सखाओ हां तुस कि'यां कट्टने होन्ने ते मम्मी ने आखेआ तूं अजें पढ़ फ्ही मिगी मम्मी ने कपड़े कट्टदे रौनें मिगी ला्गगै बेहियै दिखदे रौह्ना ते जि'यां जि'यां मम्मी ने कट्टने इ'यां इ'यां में निक्के निक्के ओह् लेइयै नी पीस जेह्ड़े कपड़े दे बचे दे होंदे टोटे ओह् लेई लेई मी कट्टने फ्ही में इ'यां इ'यां गै मम्मी ने अग्गें पिच्छें जाना ते मी मशीना पर सींदी रेही फ्ही में जेल्लै मम्मी ने अग्गें पिच्छें आना मेरे कोल ते मिगी दस्सने मम्मी में थुआढ़े पिच्छुआं अज्ज इ'यां सीता ते मम्मी ने आखेआ तूं सी्ता महां हां फ्ही पैह्लें कुर्तू सीता फ्ही ओह्दे गले बनाए नील लाना सिक्खियां फ्ही आस्त आस्ता मी कुर्तू बनाए फ्ही ओह्दी मुंडे दी कटाई लेई आस्ता आस्ता मम्मी कोला सिखदी रेही दिखदी रेही पर मम्मी कि'यां करदी फ्ही में इ'यां इ'यां गै करदी रेही ते फिर बड्डी होई ते फ्ही मम्मी ने आखेआ तूं सिक्खने महां हां में सिक्खने ते फ्ही मम्मी में मीं आखेआ मह सखाओ भला कि'यां कि'यां रखदे कपड़ा कि'यां कि'यां कट्टदे मम्मी ने आखेआ आ सखा फ्ही मम्मी ने बछाना पैह्लें प्रैस करनी पैह्लें प्रैस्सां बी नेईं होंदियां हियां पर इ'यां हत्था कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा करना कोले आह्ली होंदी ही पैह्लें प्रैस आस्ता आस्ता हत्थ कन्नै गै करना ते ओह् करी करियै ते मम्मी ने आक्खना इ'यां कपड़ा रक्खना ते इ'यां रक्खना ते इ'यां नशान लैने ते इयां ऐंची लेइयै ओह् रक्खना ते इ'यां मतलब उस कट्टना फ्ही में आस्ता आस्ता मम्मी ने मिगी नशान लाई देने ते में कट्टना ते में आस्ता आस्ता फ्ही मेरा आस्ता आस्ता हत्थ खोलना पैह्लें में डरदी रौंह्दी ही कैंची बी इ'यां डरदे डरदे मारनी फ्ही ओह्दे बाद मी कैंची मारियै ते फ्ही मी मम्मी दस्सना मम्मी ने मेरे लाग्गे गै होना मिगी इ'यां थोह्ड़े आंदा हा कट्टने मम्मी दिंदी ही लोकें दे सूट ओह् मारी ओड़दे चित्त फ्ही मी आखेआ महां मम्मी लाग्गै खड़ोइयै उन्नै नशान लाई देना मम्मी ने दस्सना इ'यां इ'यां कट्ट फ्ही मी इ'यां इ'यां कट्टना ते फ्ही मी कट्टी कुट्टियै ते करने अपना मतलब फ्ही मम्मी ने जाना मम्मी ने घरै दा कम्म कुम्म करी लैना फ्ही मी आस्ता आस्ता लगी पौना कट्टे दे दित्ते दे ओह् सीने फ्ही आस्ता आस्ता कट्टन बी लगी पेई आस्ता आस्ता फ्ही सीन लगी पेई पैह्लें में इ'यां सलवारां जोड़नियां सिक्खियां फ्ही ओह्दे बाद च मी सिद्धी सिद्धियां सीतराां मारियै नी फ्ही ओह्दे बाद मिगी चौनां पानियां सिक्खियां फ्ही आस्ता आस्ता में पौंह्चे बनाना सिक्खेआ पैह्लें सिद्धी सिद्धियां मारियां सलाइयां फ्ही मीं ओह् डिंगी डींगियां मारियां फ्ही मी इ'यां पौंह्चे बनाने सिक्खे फ्ही मम्मी ने आखेआ अच्छा हून तुगी थोह्ड़ा थोह्ड़ा कम्म आई जंदा तूं हत्थ खोल अपना ते जे तूं अग्गें पढ़ना पढ़ी लै ते लोकें मिगी आखना कदें तूं तूं पढ़दी निं तूं ई एह्दे आस्तै रक्खेआ असें तेरी मां कैह्दे आस्तै एह् करै कर तूं पढ़ तूं एह् करी लै तूं एह् करी लै में आखेआ जेह्ड़ा किश मेरी मम्मी करदी में बी उ'ऐ करना ते फिर अस करदे रेह् ते चलदे रेह् आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता आई जंदी मी जाच मम्मी ने आखेआ अच्छा तूं घर इन्ना नेईं तुगी आना ते तूं कुदै होर सिक्खी आ फ्ही में गेई फ्ही में उत्थे सिखदी रेही टेलर कोला फ्ही इन्न मिगी सखाना दर्जियै ने आखना तूं इ'यां घट्ट इ'यां घट्ट मम्मी ने थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते सखाए दा हा पर थोह्ड़े कन्नै केह् बनदा फ्ही शैल करियै सिक्खनी ही फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा कोई दो त्रै म्हीने ओह्दे कोल लाए फ्ही आस्ता आस्ता में होर कीता फ्ही में आई गे मिगी सूट सीने फ्ही उसी उ'नेंगी आख उ'नें मी देने ते मी सलाई मारी मारी सी देना ते उ'नें मिगी थोह्ड़े चिर इ'यां गै रक्खेआ दो चार म्हीने फ्ही ओह्दे बाद च मी आखेआ मिगी कट्टी कट्टी दिंदे चलो फ्ही मिगी घर सींदे रेही फिर मम्मी ने आखेआ हून तुगी आन लगी पेई ऐ जाच फ्ही मी सलवारां लेआननियां ओह् जोड़नियां फ्ही मी सलवारां जोड़ी जोड़ी ते उ'नें मिगी पैहे देने देई ओड़ने टेलरा ने तूं इक सलवार सिगी ते इन्ने पैसे इक देगे किन्ने पैसे मिगी शैल पैहे थोई जाने पैह्लें पंजाह् पंजाह् रपेऽ थ्होंदे हे हून सौ सौ रपेआ मी थ्होन लगी पेआ फिर फ्ही ओह्दे बाद च मी ज्यादा इंट होई गेआ इंटरस्ट होई गेआ कि मिगी शैल पैहे लगी पे थ्होन लालच बी आन लगी पेआ थोह्ड़े थोह्ड़े भला हून पैसे थ्होन लगी पे फ्ही मी घर लेई आह्नने ओह् सीने फ्ही मम्मी दे जेह्ड़े आने मम्मी गी मी ओह् बी कट्टी कट्टी सीने मम्मी ने आखेआ एह् ते नंद होई गेआ दोए जने सिया करगे हून मम्मी मम्मी ने घरा दा करी लैना मी ओह् सी लैने कन्नै मी स्कूल बी पढ़ी लैना दूई भैनें गी आखना उ'नें आखना ना असें पढ़ना ऐ इक ने आखना ना में में पलीस आह्ली बनना इक ने आखना में ना में डाक्टर बनना में आखेआ तुस बनो डाक्टर डूक्टर ते में महां इ'यै सीने मी मम्मी कन्नै मदद कली करी ओड़गी थोह्ड़ी बौह्त ते तुसें केह् करना तुस करो जो किश करना ते फ्ही में आस्ता आस्ता इ'यै सींदी रेही फ्ही मी होर कोई मम्मी ने मिगी आखेआ चल तूं अच्छा फैशन डिजाइनिंग करी लै डिजाइन दे कपड़े सी लै फ्ही में फैशन डिजाइनिंग कीती फ्ही में उद्धर गेई फ्ही उत्थें में डिजाईन पाई पाई सूट सीने अपने ते लोकें दे नेईं सींदी फ्ही में अपने सीने ते लोकें दिक्खी दिक्खी इ'यां काह्लियां पौनियां भला एह् इ'यां सी लैंदी फ्ही इक दिन कुदै बाह्रा दी आई कुड़ी उन्नै आखेआ तूं सीन्नी होन्नी महां आहो अहें ते मेरे बी सी देआ में उसी दो फूट सी दित्ते ओह्दे दिक्खियै उद्धरा उ'नें मिगी मिगी बड़ी सुआाई आन लगी पेई फ्ही मी पैह्लें डेढ सौ रपेआ लैंदी ही फ्ही मि दो सौ फ्ही में त्रै सौ फ्ही लाइनिंग आह्ले बी सीन लगी पेई फ्ही मिगी चार सौ चार सौ रपेआ बी लेआ फिर मी निक्के निक्के बच्चें दे निक्करां पजामू फ्राकां जो जो आंदा लैंह्गें फिर बड्डें दे बी सीन लगी पेई प्लाजो ओह् अफगानी सलवारां फेर जो जो लोग आखदे में उ'ऐ उ'ऐ कीता फ्ही मी करदी करदी करदी करदी में पुज्जी कुदै कुदै फ्ही मेरा होई गेआ ब्याह् फ्ही में उत्थै थोह्ड़े चिर नेईं सीते फ्ही ओह्दे बाद मिगी इ'यां दिक्खेआ मेरे घर आह्ले बेचारै ध्याड़ी धान ध्याड़ीदार बंदा फ्ही उन्न आखेआ भला तूं कपड़े सीन्ने महां आहो में कपड़े सीने उन्नै आखेआ तुगी मशीन लेई दिन्नां में आखेआ लेई दे मिगी मशीन में पिच्छै बी सींदी ही ते हून बी अग्गें बी सी लैगी फिर उ'नें मिगी मशीन लेई दित्ती फिर आस्ता आस्ता इद्धरा दे बी लगी पे मिगी आन फ्ही मी इद्धरा बी कीते फ्ही में मिगी बड़ी सोआई आंदी रेही फ्ही में इ'नेंगी आखेआ महां तुसें केह्ड़ा कम्म पाना ऐ मेरे कोल थोह्ड़े पैसे थोह्ड़े तुस लेई लैओ पाओ ते उ'नें आखेआ पोल्ट्री फार्म पाना फ्ही उ'नें पोल्ट्री फार्म पाया फ्ही में आस्ता आस्ता बुटीक खोल्ली कपड़े दी फ्ही मी उत्थै कम्म करना लेई पेई फ्ही में कुड़ियें गी सखाई जाच में आखेआ तुस बी दिक्खी लैओ मेरे कोला अट्ठ नौ कुड़ियां औंदियां उ'नेंगी जाच सखाई फिर ओह् असें ओह् आखदे तुस बड़े शैल जाच सखाने होन्ने असान असान मां ठीक ऐ तेा थुआनू जाच ते आई जाग नी उ'नें आखेआ हां आई जानी महां ठीक ऐ तुस सिक्खी लैओ थुआढ़ा बी कारोबार खुल्ली जा थुआढ़ा बी हत्था खुल्ली जाह्ग ते जि'यां जि'यां सानूं मिगी पैह्लें मेरी मम्मी ने सखाई इ'यां इ'यां में उ'नेंगी सखाई जि'यां जि'यां आस्ता आस्ता सखानी हो इ'यां इ'यां जाच आंदी जे हुतल हुतल करना होऐ तां थोह्ड़ी जाच आंदी ऐ कुसै गी हैनी ते होंदे ते पैह्लें बेचारे बच्चे गै मि उयां सखाई उ'नेंगी प्यार कन्नै पैह्लें ते फिर निही आंदे रेह् गुस्सा बी दस्सने पौंदा फिर भलेआं गै ञ्याने सिरा पर चढ़ी जंदे लोक बी चढ़ी जंदे फ्ही में उ'नेंगी पेई सड़ी दी में आखेआ थुआनू इ'यां नि कम्म करने गी आंदा फ्ही में उ'नेंगी जाच सखाई फ्ही में कपड़े बेचने आह्ले रेडीमेड कपड़े दकान खोह्ल्ली पैह्लें में सीने आह्ले खोह्ल्ली फ्ही में रेडीमेड कपड़े खोह्ल्ली फिर ओह् बीी लेआंदी रेही शैल शैल पैह्लें में सस्ते सस्ते लेआंदे महां दिक्खनी आं पिंडा च बिकदे बी ऐ जां नेईं ते जनानियां भई जेह्ड़ियां सूट सुआने आह्लियां उ'ऐ निं पैसे देइयै जंदे घर घर जाइयै लोकें दे पैसे मंगने पौंदे ऐसियां ठीठ जनानियां केह् करै केईं खरियां ते केईं बड़ियां भैड़ियां केह् करना फिर गजारा ते करना गै जे उ'ऐ लेइयै कन्नै पाला पेई जा ते फिर ते मुश्कल गै होंदा गजारा ते फ्ही में आखेआ महां इनें मिगी आखेआ जेह्ड़ी दिंदी ओह् पैसे ओह्दे सीने जेह्ड़े नेईं देन ते उंदे निं सीने महां ठीक ऐ फिर आई जंदीियां मूंह् चुक्कियै पर सीने पौंदे केह् करना अज्ज नेईं ते कल थ्होई गै जाङन ते एह् में हून ना शैल सूट सी लैन्नी होन्नी पैंटां बी सी लैन्नी होन्नी कमीचां बी सी लैन्नी पजामें कुरते बी सीऽ लैन्नी जेह्ड़ा किश आवै उ'ऐ किश सी लैन्नी में में कढ़ाई बी करी लैन्नी फिर मी पीकू आह्ली मशीन बी रक्खी लेई फ्ही में इंटरलाॉक आह्ली बी रक्खी लोकें आखना तूं सुआई बड़ी लैन्नी इंटरलाक ते करियै निं दिन्नी फ्ही मी इंटरलाॉक आह्ली मशीन लेई पैसे जोड़ी जोड़ियै कमाई होन लगी लेई मिगी फ्ही मी करना ते ऐ गजारा घरा दा बी चलन लगी पेआ सर्कल मेरा शैल फ्ही में आखेआ महां हून तुस तुसा जेह्ड़ा किश बी इलैक्ट्रीशन दा बी अस समान पाना में इ'नें आखेआ ओह् बी दकान खोल्ली लैओ फ्ही इ'नें न ओह् बी खोल्ली हून साढ़ा शैल कारोबार ऐ चला दा इसलै धड़ल्ले दा कम्म चला दा साढ़ा अस निं कुसै दी परबाह् करदे अस जो आवै अस उ'ऐ खन्नें उ'ऐ लान्ने उ'ऐ करने हून अग्गें अस चार चार अट्ठ अट्ठ चार कुड़ियां रक्खी दियां चार मुड़े रक्खे दे अट्ठ जनें वर्कर रक्खे दे कम्म करने आह्ले ऐ उं'दे सिरा बी असें चला ने उ'नेंगी कम्म करन लाई ओड़ना आपूं असें गल्ले पर बैठी जाना पैहे कमाने ते बैठने बी पौंदा पैह्लें सिक्खेआ फिर अहें सखाया फ्ही असें हून चलने अग्गें ते आस्ता आस्तै मिगी अपना कम्म बधा नी ऐ जे मी आस्ता आस्ता नेईं बधांदी ते तां थोह्ड़ी घर चलदी दो मेरे ञ्याने उंदे आस्तै बी सीने रुट्टियां बनाओ कपड़े धोइयै लोआओ अपना बी कम्म करो इ'यां थोह्ड़े घरै दे कम्म होई जंदे जनानियें ते छड़ी काह्ली गै पौंदी भला एह् कि'यां करा दी एह् कि'यां ला दी एह् कि'यां ला दी अच्छा मेरी जेह्ड़ी ननान ऐ ते उसी बेचारे गी कक्ख न आंदा फ्ही उन्न दिक्खना भला पर बड़ा कम्म करदी ऐ कपड़े सींदी ते अम्मी सिक्खी लैं कुदै दो चार फ्ही कल्ला गी ओह्दा बी ब्याह् होई जाना अग्गें जाइयै मीं थोह्ड़ी उसी सियै देने उन्न हत्थें सिद्धे सिद्धे कीते दे होग ते सियै लगै नी ते फ्ही में उसी आखेआ महां आ तुगी सखानी आं फ्ही उसी बी सखाए ते आस्ता आस्ता ओह् इस गल्ला में फिर कपड़ा रक्ख कि'यां रक्खदे भला फ्ही उसी सैट करियै रखाना उसी पैह्लें कपड़ा रखाना सखाया फ्ही उसी कटाना सखाया ऐंची टेप पकड़ना सखाया फ्ही उसी मी कट्टना सखाया फ्ही उसी मिगी आखेआ गले गी कपड़ा ला फ्ही ओह् सखाया पैह्लें मेन ते गले गी कपड़ा लाना जे ओह् आग ते फ्ही अग्गें मूंढे जोड़ग नी फ्ही ओह् सखाया ते मुश्कल ते होंदी गै मड़ो जेकर में मुश्कल दिक्खी दी ही ते मेरे लेई बी कुसा ने मुश्कल कीती गै न सखाने ते में बी महां अज्ज करनी आं ते बथ्हेरियें कुड़ियें गी में आखनी सिक्खी लैओ इक बेचारी साढ़े म्हल्ले दे गी दो भैना ही ओह् अजें इक दसमीं पढ़ा दी ते इक खरै ञाह्रमीं पढ़ा दी ते में उ'नें आखेआ महां थुआढ़े ओह्दे बेचारे दा पापा बी मरी गेदा ते में आखेआ तुस अपना घरा दा कारोबार चलाना खर्चा खुर्चा ते तुसें निक्कियां बच्चियां महां ते जे तुस करना अपना गै सूटू सूटू सी लैएओ ते में उ'नेंगी बी जाच सखानी ते उ'नेंगी मीं आखनी तुस आई जाया करो ते मेरे कोला जाच सिक्खी लै करा करो जि'यां तुस थोह्ड़ी थोह्ड़ियां तरपाइयां सिक्खो थोह्ड़े थोह्ड़े किश सिक्खो फ्ही थोआढ़ा अग्गें कारोबार खुल्लना न थोआढ़ा हत्थ बी खुल्लना तुसें कम्म बी करना सारा कम्म इ'यां थोह्ड़े कम्म होई जंदे करने पौंदे नींदरां बी छट्टनियां पौंदियां आक्खां बी खोड़नियां पौंदियां लक्क बी तोड़ने पौंदे डेल्ले बी चली जंदे सारा कम्म चली जंदा ते फिर आस्ता आस्ता करना पौंदा हून मी हून में ना अपना सारे कारोबार खोह्लियै धड़ल्ले कन्नै चला दे ते मेरे कोल बड़ियां कुड़ियां आंदियां जाच सिक्खने आह्लियां आंदियां किश में सखाई दियां किश में सखा नी हून में ओह् आखदियां भला तुसें बड़ा शैल सानूं कम्म सखाया ते अस हून अपना बी कारोबार खोह्ल्लै ने आखेआ ठीक ऐ